मैंने एक हफ़्ते पहले कैंपश कंपनी का एक जूता ख़रीदा था जो बहुत ही कम्फ़र्टेबल है और देखने में भी बहुत सुंदर है और कह सकते हैं कि जूता बहुत ही अच्छी कंपनी का भी है और देखने में भी अट्रैकटिव है और ब्रन सुबह सुबह मैं दौड़ने जाती हूँ तो वह पहन के जाती हूँ मैं बहुत कम्फ़र्टेबल फ़ील करती हूँ